हमारी सांस्कृतिक मुख्य व्यवसाय को कृषि माना गया है लोगों ने इस व्यवसाय को छोड़ा नहीं है बल्कि और ही कृषि में बृद्धि हुआ है हमारा भारत देस भी कृषि प्रधान देश है हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि है कृषि में धान गेहूँ जौ जौ बाजरा आदि सबको

कृषि कृषि में भारत देश को कृषि प्रधान देश बोला गया है ओ कृषि में जैसे हुआ गेहूँ की सिंचाई करना गेहूँ की बुआई करना कृषि को ही मुख्य कारण माना गया है यदि कृषि को ही छोड़ दिया जाए तो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी इसलिए लोगों ने कृषि को ही मुख्य सांस्कृतिक व्यवसाय माना है कृषि कृषि भारत एक कृषि प्रधान देश हैं यहाँ पर कृषि बहुत ही ढंग अच्छे तरीके से की जाती है इसलिए हमारे देश में सांस्कृतिक व्यवसाय मेन सांस्कृतिक व्यवसाय कृषि को ही माना गया है इस व्यवसाय में बहुत लोग पूरे सारे लोग जुड़े हुए हैं इसलिए भारत देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर गेहूँ की उत्पादता ज़्यादा होती है इसलिए भारत को सांस्कृतिक सांस्कृतिक मुख्य व्यवसाय कृषि माना गया भारत में सांस्कृतिक व्यवसाय यानि कृषि को ही सांस्कृतिक व्यवसाय माना गया है इसलिए हमारे यहाँ कृषि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है जैसे गेहूँ हमारा देश गेहूँ उत्पादन में पहले सातवाँ स्थान था अब द्वितीय स्थान हो गया है इसलिए हमारे देश में हमारे देश में कृषि को सांस्कृतिक कृषि को ही सांस्कृतिक व्यवसाय माना गया है सांस्कृतिक व्यवसाय के तहत हम लोग कृषि पर ही आश्रित हैं हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है जो कि कृषि पर ही निर्धारित है और कृषि को ही सांस्कृतिक मुख्य व्यवसाय माना गया है जैसे गेहूँ हुआ बाजरा हुआ जौ हुआ चावल उत्पादन हुआ आदि सब उत्पादनों में हमारा देश चावल उत्पादन में हमारा देश पाँचवे स्थान पर है

और चना दाल हमारे यहाँ जैसे चना दाल है चना दाल को सांस्कृतिक व्यवसाय भी माना गया है चना दाल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कटनी ज़िला से निकलता है सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन हमारा यम पी मध्य प्रदेश से कटनी ज़िला से होता है इसलिए हमारे देश को सांस्कृतिक सांस व्यवसाय को कृषि माना गया सांस्कृतिक व्यवसाय कृषि कृषि है लोगों ने इस व्यवसाय को छोड़ा नहीं बल्कि इसमें और वृद्धि कर दिया है नई नई तकनीकों का उपयोग करके कृषि को और भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हमारी फसल दो गुना चौ गुना पैदावार हो इसलिए हमारी सांस्कृतिक व्यवसाय को कृषि माना गया है और

सांस्कृतिक मुख्य व्यवसाय कृषि है लोगों ने इस व्यवसाय को इतना तेज़ से अग्रसर किया है कि हमारी कृषि में चार गुना पैदावार बढ़ गई है इसलिए कृषि कोई ही सांस्कृतिक व्यवसाय माना गया है इसलिए हम जितना चाहें उतना खेती आराम से कर सकते हैं खेती करने से ही हमारी पैदावार चार गुना बढ़ी है इसलिए खेती करना बहुत ही जरूरी है